जोंनि आरिमु जोंनि ओनसोलनि आरिमु बिथिङा जोबोद गोग्लैसोनाय गोदोनि समाव जि दखना गामसा आर'नाइ बायदिसिना दायोमोन इन्दिखौ खुन इन्दि सि बानायोमोन गोदोनि समाव दानि जुगाव सिल्फ' बिद्दानि सेक्ट'रजों दायो बेनिखायनो गोदोनि आखाइजों दानाय लुनाय आरिमुआ जोबनानै थांनायबायदि होनजायो गोबाङानो दानाय हुदा गैलिया खमाय लांबाय गोदोनि समावबा दायोमोन नाथाय दा बहुत गोबां खम सि दानायखौ नुयोसै सि दानायजोंबो गावनि न'खरखौ खुंफुंनो हायो न'खर दाफुंनायाव हेफाजाब होयो सि दानायनि गेजेरजोंबो गोदोयो

सि दानाय हारिमु बिथिङाव गासैबो आइजो माहारिया आखा फाखामोन नाथाय दानि जुगनि गोबां फारागथि नुनो मोनो दानि जुगाव बारा दानो रोंलिया